हम प्रातःकाल चारि बजे उठै छियै नित्य आधा पौन घण्टा हमरा प्राणायाम ई सब करैमे लगैए तकर बाद हम से टहलै लए चलि जाइ छी आधा पौन घण्टामे टहलि कऽ अबै छी तकर बाद हम से चाह पिबै छी आब तऽ ओ मुख्य भऽ गेलैए चाह पिनाइ तकर बाद हम से स्नान करै छी एकसँ सवा घण्टा हमरा पूजा करैमे लगैए तकर बाद हम से कॉलेज जाइ छी कॉलेजमे जा कऽ जे अपन काज भेल क्लास लेनाय भेल से सब कयलहुँ आओर ओइठम हम से मिनिमम दू घण्टा लाइब्रेरीमे जा कऽ जरुर पढै छी अइला ई हमरा बड्ड नीक लगैए पढ़ब आओर समय समयके सदुपयोग करबाक लेल अइसँ पैघ कोनो साधन नहि छै किताब पढनाइसँ पैघ कोनो साधने नहि छै आओर ज्ञानो अर्जन होइ छै विद्यार्थियोके ओइसँ लाभ पहुँचऽबै छियनि तऽ ई हमर दिनानुदिन कार्य अछि